आं मैया हराव बङाइगाव स्टेसन निफ्राय मोनसे अट' लाना फैदोंमोन अट' आ खिन्थु ओ अट' सालायग्राया बिराद मोजां मानसिया आं हिनजाव मानसि हारसिं नुबाबो बियो लानानै फैथारदों कक्राझारसिम आरो दामफोरखौबो बारा लायाखै आरो आजिखालिन जुगावथ' नों अट' ड्राइभार फोरखौ फोथायनोनो गोब्राब हारसिं हिनजाव नुयोबा बायदिसिना नाजायो बे बायदि नङामोन आरो मानसिया जोबोर मोजां मोन आं बेनि थाखाय बेखौ धैनबाद होयो मोजां मोनदों आङो ड्राइभार खौ थेंक इउ